हमर बिहारमे सब कैमरा आर सब करय छियै सब स्टुडियोमे ई सब बहुत चीज सब करय छियै सब जैसे की ई सब शूट फोटो घीचय छियै तऽ कोइ शॉपके लिए कहलक भाड़ा कयलक की मतलब सब कहलक की जे फोटोशॉपके लिए लेबय तऽ हमसब भाड़ा कयली तब बोलली फोटो कोन लेबइ इहे कस्टमाइज अलबम लेबय की ड्रोन लेबय की वीडियो लेबय सब सब मिलके सब ई सब करय छियै तब फेर साइट लै छियै तऽ साइट लअ लै छियै तऽ साइट लअ लै छियै तऽ फेर साइटके बेचय छियै फिर साइट बेचके सब फेर ओकरासँ उ साइट लै छै फेर बहुत बहुत दूर दूर जाइ छियै सब होटल आरमे रेस्ट आरमे सब कंज्युमर आर सब फोटो आर घीचय लए घरपर लअ जाइ छियै सब बनाके अबय छियै सब सब साइट हो जाइ छै सब साइट हो जाइ छै तब जब जाइ छियै तब बड्ड नीक पहुँचइ छियै तब हुआँ पहुँचके कैमरा निकालय छियै तऽ कैमरा निकालि लै छियै ई सब पुजाबय छियै तऽ पूजाके पूजाके ओइकेबाद सब सबके साथ चलय छियै घी ढारी करय लए सब जाइ छै इण्डा पर इण्डापर घी ढारी करि लै छै तऽ घी ढारी करिके ओइकेबाद सब फेर आबय छियै तऽ सबके फोटो उटो क्लिक करय छियै क्लिक करिके फेर आबैत आबैत रस्तामे सब फोटो उटो वीडियो आर सब बनाबय छियै ड्रोन आर रहय छै सब ड्रोनके वीडियो आर बना लै छियै तऽ फेर फेर आबय छियै घर तऽ आबय छियै तऽ गेट छेकाइ लै छियै तऽ गेट छेकाइ लै छियै तऽ फेर घरमे घुसय छै तब सब सब घी ढारी मटकोर होइत रहय छै पूजा उजा तब वहाँ पर वीडियो बनबैत रहय छियै फोटो क्लिक करैत रहय छियै फोटो क्लिक करिकऽ फेर फेर अन्दर जाइ छियै तऽ अन्दरमे जाइ छियै तऽ फेर घी ढारी करबय छियै घी ढारी करबाके फिर तनी देर घी ढारी करबाके फिर घर चलि जाइ छियै फिर घर चलि जाइ छियै तऽ फेर सुबहमे आबय छियै लाबा भुजाबय लए फेर लाबा भुजाबय छियै लाबा उबा भुजाके फेर घर चलि जाइ छियै फेर घर चलि जाइ छियै तऽ फेर फेर शादीमे आबय छियै तऽ फेर शादीमे कैमराके पुजबाबय छियै तऽ पैसा उसा लय छियै पुजबाके फिर पूजय लए जाइ छियै तब पूजय लए जाइ छियै तऽ वीडियो आर सबके बनबय छिय डाँस उन्स करय छै सबके वीडियो आर बनबय छियै तब डाँस खूब बढ़िआँसँ करय छै तऽ हम वीडियो आर बनबय छियै फोटो क्लिक करय छियै सबके तीन गो चारि गो सब रहय छियै स्टाफ आर सब काम करय छियै सबके साथ सब चलि जाइ छी बनबय तनबय लए सब केक कभी होटलमे जाइ छियै तऽ होटलमे बड़का बड़का हैण्सडम सबके सब फोटो घीचय छिचय सबके फोटो घीचिके फेर आबय छियै तऽ फेर फेर बहुत बहुत दूर जाइ छियै पटना आर फेर जाइ छियै बहुत बहुत दूर जाइ छियै दरभंगा आर सब सब जगह सब जगह घीचय लए दरभंगामे जाय छिअय तऽ सब फोटो उटो घीचि लै छियै एल्बम सब बनय छै शूटपर जाइ छियै शूटपर जाइ छियै तऽ लड़िका सबके फोटो घीचय छियै फोटो घीचिके फिर गीत सब कहइ छै तनी गीत कहिके सबके पैसा आर लै छियै तऽ फेर गीत कहिके फेर पैसा आर लै छियै तऽ सब फेन जाइ हइ घर फेन चाहय तऽ सब जाइ छियै अलग अलग शूटपर शूटपर जाइ छियै तऽ हुआँपर फेरसँ घी ढारी आर करबय छियै बहुत सब चीज करबय छियै बहुत चीज करबय छियै इसकुल आरमे जाइ छियै डाँस प्रोग्राम आर होइ छै तऽ उ सबमे जाइ छियै कैमरा आर चलबय लए फेर मेला उला होइ छै तऽ उ सबमे कैमरा आर चलबय लए जाइ छियै फेर सब जहाँ जहाँ जाइ छै ई सब बाजा आर बजबय हइ तहाँ तहाँ कैमरा आर चलबय छियै फेर पूजा आर कोइ होइ हइ तऽ मूड़न आर होइ हइ तऽ उ सबमे पैसा कमाइके चलते ई सब हम्मे आर साइट लै छियै साइट जाइ छियै फेर फेर साइट करय छिअय फेर मूड़नमे आबय छिअय फेर कैमरा आर चलबय छियै सबके फोटो उटो घीचय छियै सबके अइमे फैमिलीके साथ घीचय छियै सबके साथ भी कैमरा आर चलबय छी आओर सबके सबके गाँव गाँव घुमली सब जगह कैमरा आर चलयली वहाँ जाइ छियै तऽ खाना आर खाइ छियै कैमरा आर चलबय छियै फेर सुति रहय छियै फेर उठय छियै तऽ फेर सुबहमे लाबा आर भुजाबय छियै फेर आरो सब फेर काज करय छियै फेर कैमरा शूटपर जाइ छियै फेर पटना जाइ छियै फेर वहाँ एल्बम आर बनबाबय छियै फेर कैमराके एल्बम बनाके फेर उनका दै छियै फेन हुनका दऽके फेर पैसा लै छियै फेर हमर सबके पैसा होइ हइ तऽ फेर हमसब दरदर रखय छियै फेर कैमरा आर खरिदइ छियै फेर कैमरा खरीदके फेर पैसा आर रखय छियै फेर पाइ लगबय छियै फेर आर उ सब काम सब करय छियै सबके साथ सब अपन अपन दोस्त सब कैमरा आर चलबय छै सब ड्रोन चलबय छै ड्रोन उफर बहुत कऽके चलाबय छियै ड्रोन आर कए कऽ ड्रोनके रिमोटसँ चलाबय छियै सबके वीडियो आर शूट करय छियै सबके वीडियो शूट कऽके फेर प्लेन चलबय छियै वीडियो आर करबय छियै फेर फेर जयमाला आर करबय छियै जयमाला आर कऽके मनेबारसँ सब चीज करबाबय छियै फेर सुबहमे घी ढारी अथी सब करबा लै छियै फिर साँझमे सबके देखय छियै सब लड़की ई सब जगह करय छियै फेर आबय छियै घर लड़िका आबय छै तऽ फिर वीडियो बनबय छियै लड़काके फेर फिर वीडियो बनबय छियै फेर घर आबय छियै तऽ लड़का बिदागरी होइ छै फेर हमसब गेट छेकाइ लै छियै फेर घर चलि आबय छियै तब फेर सब चलि आबय छियै तऽ सब बाजारके काजसँ चलि जाइ छै फिर जब दोसर जगह जाइ छियै तऽ फेर वहाँ जनउ आर करबय छियै जनउ करबय छियै घी ढारी जनेउ करबय छियै घी ढारी करबय छियै मेंहदी रस्म करबय छियै सब बहुत सब शूट सबके बहुत अथी सब करबय छियै घी ढारी जा करबाके तकरा बाद बियाह शादी आर करबाबय छियै तऽ फोटो आर क्लिक करय छियै बढ़िआँ बढ़िआँ फोटो क्लिक करय छियै तब हमसब हँ अगर जनतरपुर करय छियै सबकुछ ड्यूटी करय छियै फोटोपर माही कैमरा हमरा पास हइ सब कैमरा आरके स्टूडियोके नाम छै तऽ हमसब चलबय छियै दस पन्द्रह गो पार्टनरशिप सब उधरे रहय छियै कैमरा आर चलबय छियै जाइ छियै कहीँ जनेउ करबय छियै फिर फिर जनेउ करबय फेर तिलक कराबय छियै फेर तिलक करबाके फेर फेर आबय छियै तऽ अथी फलदान चढ़बाबय छियै फलदान चढ़ाके सबके फोटो घीचिके फेर आबय छियै तऽ आदमी आबय छै तऽ इधर उधर करय छियै फेर मड़बा उड़बा बन्हाइ हइ फेर मड़बाके फोटो लै छियै फेर मड़बा उड़बा बनाके फेर पूजय लए जाइ छै सब चीज करबय छियै